गेमींक लागून आतां पयलींचे खेळ कसो आसलेलो गड्ड्यांनी लगोरी गिल्ली दंडा क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल अशे गेमी खूब आसलेले लपा छुपी जायते गेमी आसलेले पयलींचे आतां भुरग्यांक फक्त मोबायल जाय मोबायल फक्त तांकां मोबायल जीव काय प्राण तितून न्हू दिसभर ते मोबायल घेवन बसत जाल्यार तांकां जेवपाक खावपाक नाका तितून तेंच्या अभ्यासाचेर परिणाम जाता अभ्यास तेंच्या तकलेन उरना हेल्ताचेर परिणाम जाता घरान फक्त मोबायल घेवन बसले काय ते भायर वचोंक पळयनात तितून आनी तेंचे हेल्थ सारकें खराब जाता ताका लागून भुरग्यांनी आतां मोबायल आवज म्हण काडला तो बरोबर आहा गरजेक भुरग्यांचे आतां ते गेमी बिमी आहा ते बंद करपाचें आनी तांकां चडान चड गेमी जे कितले गेमी आहात ते आमचे हितून तांकां ते खेळपाक मेळोंक जाय ऑनलायन गेमी खेळटात पबजी फ्री फायर तितून भुरगीं पयशे लावन सुद्दां खेळटात मागीर आवय बापाय कडेन पयशे मागपाचे कशे थोड्या भुरग्यांनी जीव सुद्दां दिल्ललो आहा तितून तितून तांकां ते टेंशन पयशे लायतले भुरग्यांक ताका लागून मोबायल हो गेम गेम मोबायलाचे जे गेमी आहात ते बंद करपाचें आनी तांकां फ्री गेमी खंय आसात न्हू तेंकां ते खेळोंक मेळपाचे म्हणट इतले तांकां बी कॉनफिडंस जाता की बाबा आमकां इतले गेले खेळ्ळे आमी आमकां कितें प्रायज मेळ्ळे तशें आनी हेल्थ सुद्दां तेंचे बरें उरतलें अशे भायले गेमी बी खेळत जाल्या आतां मोबायलाक लागून तेंची हेल्थ खुबूच वीक पडटा जेयनात खायनात दीसभर चार चार पांच पांच वरां मोबायल घेवन बसतात आनी तांकां खूब मानसीक त्रास जाता अभ्यासा कडेन लक्ष आसना स्कुलान वयता तितले ते शिकतात घरा कडेन लोकूत फक्त ते मोबायल जेवण सुद्दां ते सारके जेयनात